सिंधी भाषा असांजी संस्कृति ते ॾाढो सुठो प्रभाव विधो अथईं छो करे सिंधीअ भाषा जीअं लुप्तु थींदी वई आहे हाणे स्कूलनि में भाषा जे रूप में हिन जो ॾाढो सुठो प्रभाव रहियो आहे ऐं पढ़ाई वेंदी आहे जंहिं करे ॿारनि खे स्कूलनि में ही सिंधीअ संस्कृति जे बारे में पढ़ायो वेंदो आहे ऐं उन्हनि खे सिंधी भाषा सिंधी संस्कृति जे बारे में ज्ञान ॾींदा आहिनि ऐं जंहिं करे उन्हनि खे पतो पवंदो आहे की सिंधू सिंधू समाज जा पुर्व माण्हू जेके बुज़ुर्ग हुआ उन जी पोशाक जीअं टोपी पाईंदा हुआ अजरक प्रिंट जी स्काफ पाईंदा हुआ ऐं सिंधू सिंधी माण्हू अॼु जे टाइम में परियां खां ई ॾिसण में पधिरा ॾिसणु अची वेंदा आहिनि की माण्हू सिंधी आहिनि छो करे सिंधीअ पंहिंजी पहचान ख़ुदि परियां खां ई पहचान अची वेंदा आहिनि उन जो पहनावो उन्हनि जो रहन सहन ई परियां खां पधिरो ॾिसणु अची वेंदो आहे